हेल' नों आब' फुथिला दा नोंनि गाइखेरा उदाय थाराहाय दालाबोसै आं बिदि गाइखेर दैगोजाखौ लायाहाय लानो बाबाय आं ए दे औ आं बिदि दैगोजा गाइखेरखौ लोंनो बायोहाय नोंनिया माबादां मोसौआ गांसो गोरलै जायोदां माथो गां गांसो गोरलै जाब्ला गाइखेरा बिदिनो दै गोथां जायो होन्ना बुङो ए होमब्लाबो आं लानो बिदि दैगोजा गाइखेरखौ दिनैनिफ्राय दालाबोसै ए

ए दे गामियाव हरनो ना मा खालामो नोंनि गोसो आं हयले लाला बिदि दैगोजा गाइखेरखौ

औ आंना गवालफोरनिखौहाय आं लाखि खायाखैमोन लाखिनायालाय नोंनिखौसो लाखियोमोन आं बिदि दै गोथां गाइखेरखौ लाखिला आं ए एबारनिफ्राय दालाबोसै दे